डोगरी बोलियै अस तैल्लू गै इस्तेमाल करी सकदे जे अगले बंदे गी बी डोगरी औंदी होग उसी अगर डोगरी समझ गै नी आवै ते असें डोगरी भाशा असेंं इस्तेमाल कियां करनी ते इत्थै जेह्के साढ़े अपने इत्थै लोकल साढ़े जि'ले़ जेह्के लोक हैन तां ओह् बड़े सारे लोक हैन जेह्के डोगरी बोलदे ते भाशा अपनी ओह् करदे ते लेन देन करदे उस्सै भाशा करियै बोलियै गै